हय हांवे एक पुस्तक वाचपाक घेतलें जेचें नांव परीघ आनी हेच्यो मूळ लेखीका सुधा मुर्ती सुरवातेक म्हाका दिसलें की हें पुस्तक म्हाका आवडचेंना पूण जशें हांव तें वाचीत गेलो तशें म्हाका तेचे भितर समाजांतल्यो म्हाज्या भोंवतींतल्योच व्यक्ती म्हाका दिसपाक लागल्यो तितूंतले मृदुला ही नायिका आनी संजय हो नायक मृदुला ही सर्वासामान्य बायल मनीस जी एक शिक्षिका आनी तिका खंयच्याच व्हडल्या गजालींचो सोंस नासलो तर दोतोर संजय हो गरिबींतल्यान शिकोन एक मोठो फामाद दोतोर जाता आनी तो फक्त पयशांच्या फाटल्यान लागता आनी खरें सूख खरो जगण्यांतलो आनंद तो विसरता आनी शेवटाक तेका लक्षांत येता की आपलें वागप चुकता आणी आपली बायल मृदुला ही सर्वसामान्यपणान जगता आनी तिजें बरोबर आसा म्हणपाचें ताच्या लक्षांत येता अशी ही एकंदरीत ही समाजाचेर जिवनाचेर उजवाड घालपी ही सुधा मुर्ती हांची कादंबरी परीघ म्हाका सुरवातीक वाचतना एकदम सादी दिसली पुणून जशें मुखार वाचीत गेलो तशी म्हाका ते म्हाका ती कथानक हें मनाक स्पर्श करून गेलें